हमरा क्षेत्रमे श्यामा माइ मन्दिर बहुत प्रसिद्ध छथिन माता बहुत भव्य छथिन माता सभपर असीम कृपा बनेने रहै छथिन आओर बहुत दूर दूरसँ लोक आबै छथिन माताके भव्य आशीर्वाद लैलए आओर दरभङ्गा महाराजके श्मशानमे माताके मूर्ति स्थापित कएल छनि दरभङ्गा महाराज खुदसँ करेने छथिन स्थापित बहुत दूर दूरसँ सभ आबै छनि मातासँ आशीर्वाद लैलए जे मइआके शरणमे जिनका जे मोनमे कष्ट रहै छनि या जे भी छनि सभ आबै छथिन मइआके शरणमे आशीर्वाद लैलए ओनाहितो सभ घुमै फिरैलए अएलथि हमरा सभके दरभङ्गा श्यामा माइ मन्दिर बहुत प्रसिद्ध छथिन बहुत दूर दूरसँ लोकके जानकारी छनि सभ अएलथि सभ अपन आशीर्वादी लेलथि मइआके सब पूजाके सामग्री लेलथि मइआके शरणमे गेलथि पाएर हाथ धोलथि अपन परसादी लेलथि आओर पण्डाजीके देलथि मइआके परसादी उसरगैलए पण्डाजी उसरगै छथि ताबे सभ अपन तिरपेच्छन करै छथिन जिनका पाठ करैके छनि पाठ करै छथि जिनका चलिसा पढ़ैके छनि चलिसा पढ़ै छथि जिनका श्लोक पढ़ैके छनि से श्लोक पढ़ै छथि आओर केओ प्रार्थनासँ मइआके जिनका जएह आबै छनि ओहिसँ मइआके मनाबै छथि मइआके अपन दिलके कष्ट कहै छथिन मइआ तऽ जगतजननी छथिन ओ तऽ कल्याणी छथिन ओ तऽ सबटा जनै छथिन हुनके कृपासँ तऽ संसार छनि हमसभ कि किछु नहि छी मइआके कृपासँ पूरा संसार छनि मइआके शरणमे सभ गेलथि जिनका मोनमे जे रहै छनि सभ मइआके कहै छथिन हुनका लग नहि कोनो छोट नहि पैघ मइआ तऽ साक्षात सभके जगतजननी छथिन ओहि जगदम्बालग सभ जाए छथि अपन कष्ट निवारण करैलए हुनकर दर्शन करैलए भव्य मन्दिर भव्य मन्दिर मूर्ति छनि बहुत मन्दिर छनि ओहिठाम माता श्यामा माइके मन्दिरमे सब दिससँ सब घुमलथि फिरलथि जिनका जे अपन भेल अपन मेला ठेला सेहो रहै छनि श्यामा माइ मन्दिरमे नबाह सेहो बहुत सुन्दर होइ छनि बहुत दूर दूरसँ लोक आएल नबाह देखैलए ओ नबाह एतेक सुन्दर रहै छनि मन्दिरसब खूब सुन्दर सजाएल रहै छनि पोखरि छनि सेहो बहुत सुन्दर ओ पोखरिमे नाव देल छै नावपर बच्चासब घुमल फिरल अपन आओर बहुत सुन्दर बहुत मइआके सभ आशीर्वाद लेलक अपन सभ अपन अपन घर जाए छथि आओर हमरा सभके एम्हर कुशेश्वर महादेव सेहो बहुत प्रसिद्ध छथिन हुनको ओतऽ सभ जाए गेलथि आओर हुनका बाबाके सभ अपन जिनका पोखरि छै पोखरिमे नहेलथि या ओतऽसँ नहाकऽ घरसँ अएलथि अपन पण्डाजीके परसादी देलथि पण्डाजी परसादी लऽ कऽ अपन इएह फूल तूल जे रहै छनि बाबाके सभ पूजा केलथि केओ बिआह करै छथि केओ उपनैन करै छथि केओ मूड़न करै छथि जिनका जे कौबला पाती छनि केओ ब्राह्मण कुमारि खुआबै छथि सभ जाकऽ बाबालग अपन अपन पूरा मनोकामना पूरा करै छथिन जिनका कष्ट छनि ओ जे छथि से बाबासँ किछु माँगै छथिन बाबा हुनका पूरा करै छथिन तऽ ओ जाए छथि फेर ओ कौबला पूरा करै छथि अपन आशीर्वादी लऽ कऽ अपन आबै छथि आओर गाम गाम जहाँ जे छनि सर सम्बन्धी सभके कहै छथिन जाउ कुशेश्वर बाबाके कहिऔन बाबा पूरा करतथि हुनका शरणमे जाउ ओ सबटा पूरा करतथि हुनकालग जाउ जे सुनलथि आहा ओहिठाम बहुत सुन्दर बाबा छथिन चलैके छै सभगोटा चलू आओर नरक निवारण चतुर्दशी आबै छनि बाबाके शिवराति आबै छनि ओहोमे मेला ठेला बहुत भीड़भाड़ बहुत दूर दूरसँ लोक अबै छथिन बहुत कुशेश्वर बाबाके जान कारी बहुत दूर दूरसँ लोक जानै छथिन हम तऽ कहै छी पूरा बिहारवासी कि पूरा भारतमे श्यामा माइ मन्दिर आओर कुशेश्वर बाबाके बहुत एहन मन्दिरसब छथिन बहुत एहन धाम छथिन हमरा सभके मिथिलाञ्चलमे जे लोकके जानकारी नहि छनि जिनका जानकारी होइ छनि से अएलथि आओर ओ एक दोसरसँ कहलथि जे जाउ ओ मन्दिर बहुत सुन्दर छै बहुत नीक घुमै फिरैके जगह छै चलैके छै एक दोसरसँ दोसर सभके केलथि चलू अहाँ चलू अहाँ चलू सभगोटा मिलिकऽ गेलथि बाबासँ आशीर्वाद लऽ कऽ अपन सभ अएलथि जिनका जतऽ जे घुमै फिरै जे भी रहै छनि सभ अपन करैत रहै छथि आओर एक दोसरसँ दोसर प्रचार केलथि आओर हमरा सभके एतऽ दरभङ्गामे छथिन मन्दिर लहेरियासरायमे ओतऽ